आज से तीन चार दिन पहले मैं एक ब्राइडल वियर दुल्हन का एक जोड़ा लेके आई हूँ जो कि यह जोड़ा मुझे बहुत ही अच्छा लगा और घर पे सभी को पसंद आया हमारे घर पे हमारे घर पे एक हमारी बेटी की शादी है तो उसके लिए मैं दुल्हन का जोड़ा लेके आई हूँ और वो जोड़ा बहुत ही खूबसूरत है उसपे अंदर ज ज़री का वर्क हो रहा है और उसके उसमें ना चुन्नियों के सैट भी दो हैं तो वो ऐसे चार पीस का सैट का मैं एक जोड़ा लेके आई हूँ जो वो बहुत ही सुंदर है उसका रंग भी इतना अच्छा नया है जो कि घर में मैं जब लेके गई तो सभी लोगों को ये जोड़ा बहुत पसंद आया है हमारी बेटी को भी ये जोड़ा बहुत पसंद आया है अब वो पहन के बहुत सुंदर भी लग रही थी तो ये बहुत ही अच्छा जोड़ा है